मैंने कुछ दिनों पहले एक पंखा खरीदा था जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है उसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है वह अच्छी हवा देता है एवं साउंड भी अधिक नहीं कर पाए अधिक नहीं करता है एवं उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है वह बहुत ही उत्तम और अच्छी क्वालिटी का पंखा है